मां सुबह जे वक़्ति भाॻण लाइ चाहींदी आहियां सुबुह जो माहौल बिल्कुलु शांती जो हूंदो आहे हवा ताज़ी हूंदी आहे ऐं मूंखे एनर्जी फ़ील थींदी आहे मां रोज़ु सुबह छह बजे उथी हल्का वार्म अप कर करियां थी ऐं पोइ तीस मिनट लगातार भाॻियां थी मूंखे भाॻण जी आदत लॉकडाउन जे वक़्ति पयी जॾहिं अनहेल्दी लाइफ़ स्टाइल हूंदी मां महिसूसु कयो त मूंखे लेज़ी थी वयी आहियां ऐं मां मुंहिंजे अंदरि एनर्जी घटि आहे त पोइ मूं सोचियो त रोज़ु भाॻणु शुरू कयो पहली बार मुश्किल हूंदो पर जॾहिं रुटीन में आहियो त मूंखे मज़ो अचणु लॻो भाॻण सां न सिर्फ़ु जिस्म फ़िट रहंदो आहे पर दिमाग़ बि रिलेक्स थी वेंदो आहे मूंखे स्टडी में बि मदद मिलंदी आहे कि हू त मूंखे कॉंसन्ट्रेशन वधी थी वेंदो आहे मूंखे रोज़ु भाॻण लाइ इंस्पायर कंदा ऐं महें मुंहिंजा गोल्स मां हेल्दी रहणु चाहियां स्ट्रॉंग बणणु चाहियां मूंखे मुंहिंजा घर वारा बि सपोर्ट कंदा आहियां त मां पंहिंजे वक़्ति ॾियणु एक्सरसाइज़ कयां कभी कभी मूंखे म्यूज़िक उठी भाॻियां थी त एनर्जी डबल थी वेंदी आहे ॿुधी भाॻियां थी त एनर्जी डबल थी वेंदो आहे नेचर जी साउंड्स बि मूंखे मूड में मूड को फ़्रेश कंदी आहे आख़िरि में मां चाहियां त सभिनीअ खे चाहींदो त रोज़ु कुझु वक़्ति अपनी सिहत लाइ कढो चाहे त पंद्रहं मिनट ई हुजनि पर कंसिस्टेन्सी ज़रूरी आहे भाॻण मुंहिंजे लाइफ़ में पोज़िटिविटी एनर्जी ऐं मोटीवेशन वधायो आहे